हमर तऽ सबसे पैघ उपलब्धि अछि जे महाराज लक्ष्मीश्वर सिंह महाविद्यालय सरिसव पाहीके हम छात्र छी अहिठामसँ हम पढ़ने छी हमर गुरुदेव सब एक से एक साहित्यकार सब रहथि एहि कॉलेजके प्रोफेसर अमरनाथ झा प्रोफेसर जगदीश मिश्र आ एहि हि कॉलेजमे आइ अरिपन फाउण्डेशन ई कार्यकम आयोजित कऽ रहल अछि जे भारत सरकारके इलेक्ट्रॉनिकी आ सूचना प्रोद्योगिकी मंत्रालयके अंतर्गत अछि तऽ आइ हम ई जे काज भऽ रहल अछि एतऽ ओहिसँ बहुत बेसी अपनाके गौरवान्वित मानि रहल छी जे एहि कॉलेजक हम छात्र छी आ एहि कॉलेजमे गुरुवर लोकनि से पढ़िके आइ हम आर के कॉलेजमे सेवारत छी आ एतऽ ई अरिपन फाउण्डेशन काज कऽ रहल अछि एहि से बेसी प्रसन्नता हमरा लेल आइ विशेष रूप से की भऽ सकैया एकरा तऽ ई कतहुँ ई कऽ सकैत छलथि अपन ई कार्यक्रम आ ई सरीसव कॉलेज पर कऽ रहल छथि